ابھی پچھلے مہینے گریجویشن کرنے کے بعد میری سب سے بڑی کامیابی جی پی اے تھری پوائنٹ نائن کے ساتھ کریجویشن ہے جو میری کلاس کے سب سے اوپر ٹو پرسینٹ میں ہے اور اپنے خاندان میں کریجویٹ ہونے والا پہلا فرد ہونا جب میں دو سال کا کا تھا تو میری ماں اور والد نے ہجرت کی اور انہوں نے بہت محنت کی تاکہ میں کالج جا سکوں میں اپنے کسی بھی موقعوں موقعوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں لیتا اور میں نے یہاں تک پہونچنے کے لیے بہت محنت کی پورے کالج میں ایک مقامی ریاستوں میں جزو وقتی وقتی ملازمت کی میں آپ کے انٹرن کے طور پر کام کرنے کے لیے وہی لگن وقت کے انتظار کی مہارت اور عزائم لاؤں گا